چونکہ دلی بڑا شہر ہے اور آئے دن وہاں پر کچھ کچھ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اور جو سب سے یہاں پر پہلے ہوا کرتا تھا وہ مشاعرہ لال قلعے پر جو مشاعرہ ہوتا تھا پندرہ اگست چھبیس جنوری میں تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو مطلب اپنی طرف کھینچتا تھا لوگ جاتے تھے دور دور سے آتے تھے مشاعروں کا ایک اپنے آپ میں پہلے ایک الگ ہی لوگوں کے بیچ میں اس کا کریز تھا اور پھر ایک جشنِ ریختہ کا پروگرام جو ہے مجھے لگتا ہے اس کے لیے تو لوگ رک بھی جاتے ہیں اپنی جو ہے پروگرام کو بھی کینسل کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان تاریخوں میں کہیں نہیں جانا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اچھی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں